मैं एक महिला हूँ मेरी एक ननद है और वह अर्जुन प्रसाद कॉलेज में पढ़ती है और अच्छी पढ़ाई भी कर रही हैं और वह पढ़ती हैं जैसे मान लीजिए विज्ञान है और यह खाना बनाने का भी वह अच्छे से अपना परिचय बनाने का खाना बनाने का व्यवस्था कर रही हैं और अच्छे से उसमें प्रोग्रेस भी हो रहा है वहाँ पर कढ़ाई बुनाई सिलाई का भी व्यवस्था किया जा रहा है और वहाँ पर मेरी ननद जो हैं कि पढ़ती हैं और आ कर घर पर बच्चे को भी पढ़ाती हैं और शिक्षा देती हैं कि सबको पढ़ना लिखना चाहिए और हाँ घर का भी हाथ बटाती हैं काम में और वह पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग क्लास भी करवाती हैं और गणित का इंग्लिश का यह सब वह पढ़ाती हैं और जो है की हमारी ननद बहुत ही अच्छी हैं संस्कार भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई के साथ साथ बोलने का ढंग रहने का ढंग खाने पीने का ढंग यह सब पढ़ाई से ही निकल कर आ रहा है क्योंकि जब व्यक्ति जो पढ़ाई कर रहा है तो बोलने का ढंग भी अच्छा है पहनावा भी अच्छा है और लोगों से बातचीत करने का अनुभव भी अच्छे से पता चल जाता है और जो है की मेरी ननद इस समय सिलाई भी कर रही है और सिलाई के साथ साथ वह घर में भी हाथ बटाती हैं और जो है की मेरे यहाँ इस्कूल सरकारी खुला हुआ है और वहाँ पर भी जाते हैं हम लोग देखते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं खेल कूद का मैदान भी है और वहाँ पर नल लगा हुआ है सब चीज़ का सुविधा है खाने पीने का भी सुविधा है अच्छी व्यवस्था है शौचालय है और रसोई घर भी है सब मान लीजिये वहाँ पर व्यवस्था सब कुछ अच्छा है और जो है की हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो है कि एक देवर हैं जो कि पढ़ रहे हैं इंटर कॉलेज किए हैं अगले साल और इस समय बी ए कर रहे हैं वह भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो कि हम लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ाई का ही बहुत बड़ा महत्व है पढ़ लिख कर ही लोग आगे बढ़ रहे हैं अपना विकास कर रहे हैं गाँव का विकास कर रहे हैं पढ़ने लिखने से व्यक्ति को बहुत ही बड़ा अनुभव मिलता है क्योंकि हम भी खुद पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए उनको पढ़ने में मदद भी करना चाहिए ताकि हमारे गाँव का हमारे देश का समाज का नाम विकसित हो और देखिए जैसे हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं खेती बाड़ी में अनाज उगाते हैं जैसे की गेहूँ हो गया चावल हो गया इसको उगाते हैं और मार्केट में भी ज़्यादा उपज हो रहा है क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए क्या चीज़ का छिड़काव करना चाहिए कैसे कितना खाद डालना चाहिए यह सब का हम लोग को नॉलेज पता होता है इसलिए वैसा हम लोग करते हैं तो हम लोग का उपज भी अच्छा ही होता है तो हम लोग को खाने की भी व्यवस्था भी अच्छी होती है और उसमें जो बचता है वह मार्केट में भी हम लोग सप्लाई करते बेचते हैं तो उससे हमें इनकम भी अच्छा आता है इसलिए हमें पढ़ने लिखने में जो भी मदद मिली है उसको देना चाहिए उसको करना चाहिए और करवाना भी चाहिए क्योंकि आज के जीवन में पढ़ाई पर बहुत ही बड़ा महत्व है और यह है कि जो हमारे अगल बगल के जो बच्चे हैं अगर पढ़ना नहीं भी चाहते फिर भी उनको समझाना चाहिए कि बच्चा आपको पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए तभी तो आगे आप बढ़ोगे भविष्य में आपकी लाइफ अच्छी होगी आप पढ़ लिख कर अच्छे पद पर जाओगे डॉक्टर बनोगे इंजीनियर बनोगे काम करोगे